हरिओम पपा जय जय झूलेलाल तव्हां सभु कीअं आहियो ममी पपा तव्हां बस पपा हाणे ट्वैल्थ जी पढ़ाई ख़तमु थी आहे त सोचियां पई तव्हां सां थोरो विचारु कयां बई छा अॻियां करिणो आहे कीअं कयां अॻियां इंट्रैस्ट त पपा थोरो बैंक ऐं फाईनैंस हिन में आहे कॉमर्स खणां सोचियां कॉमर्स त खयों आहे पर एम बी ए कयां कीअं कयां अॼुकल्ह जामु ऑप्शनस खुला पिया आहिनि विकल्प जामु आहिनि पर मनु अञा थोरो सही की कंहिंमें करिणो आहे छा करिणो आहे त थोरो मूंखे ज्ञान ॾियो हा थोरो हा त सही आहे ॿारनि ॿारनि में हूंअं बि थोरो पढ़ाइणु सिखाइण में बि इंट्रैस्ट आहे स्कोप केतिरो ॿुधायो पर गवर्नमैंट में मिले त थोरो वधीक सुठो आहे न छोजो प्राइवेट सैक्टर में त अॼुकल्ह अलॻि ही तरीक़े जी पढ़ाई

उहो त आहे पर अॻियां पुठियां थोरो हिकु साल ताईं त एटलीस्ट थोरो मूंखे महिनत करिणी पवंदी बि मिलंदो आहे हा महिनत कंदासीं पढ़ाई में कई आहे त अॻियां ॿारनि खे बि पढ़ाइण में महिनत कंदासीं इंट्रैस्ट बि आहे थोरो सेखारणु जो इंट्रैस्ट आहे ज्ञान जो इंट्रैस्ट आहे बराबरु बराबरु बराबरु बराबरु माना रस्ते में हलां त चवां माण्हू तव्हांखे चवनि भई हीअ हे फलाणी टीचर जी ई आई आहे तव्हांजी बि इज़त अॻियां पुठियां मस्तु हा वधि में वधि ॿारनि जो सकारितो थींदो ठीकु आहे त मां थोरो हाणे अॻियां पुठियां ॻोल्हण जी एज्युकेशन कोर्स थोरो रिसर्च कयां पई पोइ मां तव्हांखे वरी इंफोर्मेशन ॾींदीमांव ठीकु आहे पोइ बस ठीकु आहे ममी खे हरिओम चइजो